हम लंबी बाइकिंग ट्रिप जाने के लिए या राइड करने के लिए सब से पहले तो हम एक अच्छी बाइक ले बाइक का उपयोग करते हैं जो ज़्यादा एवरेज दे और ऐसी बाइक का चुनाव करते हैं जो हमें तेल कम लगे क्योंकि हमारे पास सीमित मात्रा में पैसा रह लगता है इस लिए हम कम तेल लेने वाले बाइक का ही चुनाव करते हैं और एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हैं अच्छी कंपनी का बाइक लेते हैं और उसकी सर्विसिंग सब से आगे देखते हैं कि गाड़ी की सर्विसिंग हुई है कि नहीं और पूरा उसका जो है सुरक्षित स्थान देख लेते हैं कि हम इस बाइक को चलाने से सुरक्षित रहेंगे कि नहीं साथ में बाइक को चलाने के लिए हम हेल्मेट का हेलमेट का ध्यान देते हैं कि हेल्मेट मतलब एक अच्छे हेल्मेट का चुनाव करते हैं बाइक के साथ क्योंकि हमारा अगर ग़लती से एक्सीडेंट हो तो हमारा सिर बच जाए जिस से हमें ज़्यादा चोट ना लगे और बाइक की सर्विसिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसका पेट और कुछ अगर हम बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं जहाँ पर जगह जगह पर पेट्रोल नहीं है तो हमें थोड़ी मात्रा में पेट्रोल मतलब गाड़ी पूरी फ़ुल करवा के जाना चाहिए और थोड़ा पेट्रोल अपने जो गाड़ी के डिग्गी होती है उस में रख लेना चाहिए यही सब कर के हम दूर ट्रिप पर बाइक से राइड करने जाते हैं